ہیلو جی بھائی میں نے ڈلیوری کے لیے بولا تھا تو اس کا ایڈریس غلط ہے میں جو ڈلیوری بولا تھا بریانی آڈر کیا تھا میں وہ جو ایڈریس میں نے دیا تھا نا وہ غلط ایڈریس ہے اب یہ نیا ایڈریس میں بولتا ہوں وہ ایڈریس پہ لے کے آ کے دے دو ٹھیک ہے یہ ایڈریس میں جو دیا تھا پرانا ایڈریس تھا وہ غلط ہے ایڈریس میں جو ہے سو یاقوت پورے کا ایڈریس دیا تھا جو وہ غلط ہے اب آپ کو جو ہے سو نیا ایڈریس پہ میرے کو ڈلیوری دینے کا ہے تو وہ نئے ایڈریس پہ ڈلیوری دے دو یہ چندران گٹہ ہے نا وہاں پہ آ کے میرے کو کال کرو وہاں سے سیدھا آنے کے بعد پھول باغ آتا ہے پھول باغ میں لے کے آ کے وہاں پہ پہنچا دیجیے میرا ایڈریس ڈلیوری ٹھیک ہے یہ میرا ایڈریس ہے پھول باغ چندران گٹہ پھول باغ وہاں پہ آ کے میرے کو کال کرو پھر میں جو ہے سو کال ریسیو کر کے آپ کو میں پورا ایڈریس بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے